जी हाँ मैं एडवेंचर कैंप मैंने अटेंड किया है मैं छोटी थी जब एडवेंचर में जाया करती थी स्काउड गाइड की तरफ से और आज भी मैं एडवेंचरों में भाग लेती हूँ और वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पर अनुशासन सीखने को मिला और बहुत सारी वहाँ पर खेल कूद और खेल कूद के माध्यम से डर को कैसे भगाया जाता है उसके बारे में बताया गया जब हमने पहाड़ी चढ़ी और हमने नीचे देखा तो मुझे पहले बहुत डर लग रहा था मर सभी ने मुझे समझाया और मेरा हौसला बढ़ाया जिसके कारण मैं एडवेंचर पूरा कर सकी और यहाँ पर भी हम छोटे छोटे एडवेंचर प्रोग्राम करते रहते हैं जिससे बच्चों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है और